यौ ड्राइभर साहब दरभङ्गा जाइके कत्तेक रुपैाआ भेलै एक हजार भाड़ा तऽ हम तऽ कैश नहि कैश करब कियाक तऽ हमरा पास सुविधा नहि अछि कैशलेसवला तऽ एकर कोनो उपाय बताउ हेबक होयतै कि नहि होयतै